मेरे अनुसार नृत्य कई प्रकारों से दर्शकों में भावनाओं को जगा सकता है नृत्य भावनाओं से प्रेरित होता है यह महसूस करने और फिर उस भावना से आगे बढ़ने और इस प्रकार इसे दूसरों के साथ साझा करने कि एक प्रक्रिया है नृत्य है दूसरों को हम कैसे महसूस कर रहे हैं इसके साथ वास्तविक संबंध को खोजने की अनुमति देता है चाहे वे उस क्षण से संबंधित हो या ये उन्हें उन क्षणों की याद दिलाता है जब उन्होंने स्वयं उस भावना को साझा किया है किया था और जो नि नि नृत्य है वह अगर हम दुखी गाने पर अगर नृत्य करते हैं तो दूसरों को वे बिल्कुल वैसी ही भावना आती है और अगर हम खुशी खुशी नृत्य करेंगे हँस के नृत्य करते हैं अच्छे गाने पर नृत्य करते हैं तो दूसरों को भी उसी प्रकार भावना व्यक्त होती है और वह भी उस नृत्य को देख कर इन्जॉय करते हैं